हँ जुत्ता चप्पल छै बच्चाके एक सए साठि एक सए बीस सिआनाके दू सए चालीस अढ़ाइ सए दू सए साठि

आँय अपने लेबै कतेक दामके हँ तऽ केहन रङ्ग लेबै से बतैबै तब ने बच्चाके लेबै कि सिआनाके लेबै

तऽ भेज दियै दोकान पर अपना कहाँ छियै कोन गाँवसँ बोलैत छियै अपना लए जैयौ अपना पसंदके

हँ तऽ ऐलाके बादे ने ओ अपना देखल जेतै पसंद करल जेतै आइये दोकान पर अपना देख लेबै अपना पसंद कए लेबै तब अपना लए लेबै जेहन जे पसंद होएत ओहन लेब बच्चा बला मिलैत छै एक सए बीसो मिलैत छै